आजून रिसर्च हें असल्या टाॅपिक्सांचेर चल्ला जशें की मून ट्रॅवल स्पेस ट्युरिझम ऍस्ट्राॅयड मायनींग स्पेस ट्रॅवल हें कशें करप तें आजून सायंटिस्ट रिसर्च करतात मार्स ऍस्टॅबिलीशमेंट म्हणल्यार मार्साचेर आमकां जर आतां रावपाक जाय जाल्यार कशें रावतलें किदें आसतलें थंयसल्ली कन्डिशन कशी आसा थंय सरलो दीस कशें आसा रात कशी आसा हेचेर सगळ्यांचेर आजून सायंटिस्ट रिसर्च करता आनी तें पळतात की सगळ्यांन बरो उपाय कस कितें आसतलो आनी कसो आसतलो तो थंय सल्ली माती सुद्दां वेगळी आसा आणी थंय सर उदक सुद्दां कमी आसा सो उदकाची सं सोय आनी थंय सर जर आमकां कितें उगोवपाक जाय जाल्या कशें किरें उगयतलें आमी किदरें करतलें ह्ये आजून सायंटिस्ट रिसर्च करतात मून ट्रॅवल एक असो टाॅपीक आसा जो आजून खूब जाण करूंक सोदतात की तुमी आमी मुनार वचूं शकतलें थंय सर रावूं शकतलें आनी मागीर परत येवं शकतात ह्यें स्पेस ट्युरिजमानूच येता जेतून आमी स्पेसान वचून रावूं शकतात आनी मागीर दोन वा तीन दिसान परत येवं शकता ही इंडस्ट्री अशी आसा की तेतून आजून खूब रिसर्च आनी डॅवॅलपमेंट जावपाक जाय अदवायझ आमी इतक्यान कांय करूं शकाना आनी ताका खूब पोटॅनशल आसा सो तें केन्ना कशें जातलें हें आजून आमकां खबरना बट आयडियाझ तरी खूब जाणांच्यो अश्यो आसा की आमी मुनार वचूं शकतलें आनी परत येवंक शकतलें ऍस्ट्राॅयड मायनींग म्हणल्यार स्पेसान आतां ऍस्ट्राॅयड्स म्हणून ते व्हडलें गुणे आसा तेतून खूबशें गोल्ड आसूं शकता और आनीक कसलें मॅटल्स बी आसूं शकता ते आमी थंय वचून खणून ते मटेरियल्झ आमी अर्ताचेर कशें हाडप और आमच्या हांगा कशें हाडून मागीर तें आमी तें कशें मागीर यूझ करूं येता व्हो एक व्होडलो टाॅपीक आसा जेचेर आजून खूबशें जाण चित्तात की कशें करपाचें तें बिकाॅझ आमचें कशें आसा अर्थाचेरूच सगळें आमचे एक एक मॅटल्स वा कितें आसा तें कमी जायत आसा सो नॅक्स्ट बॅस्ट ऑपशन आसा तो स्पेसान मायनींग करपाचें आणी तें सगळें हांगा हाडपाचें